हमे पछिला महिनाके पन्द्रह तारीखके सिलिगुड़ी गेलो छेलियै आओर हमरा वही ड्राइवर चाही अभि आरो हमे नेपाल जेबै हमरा वही ड्राइवर चाही ओ ने बहुत अच्छासँ चलाबै छलै गाड़ी सब बहुत अच्छासँ आओर जादा स्पीडमे नहि चलबै छलै धीरे धीरे चलबै छलै बट अच्छा सँ चलबै छलै ककरो गाड़ीमे डर नहि लागै छलै आरो सब बहुत स्पीडमे चलबै छै वहीसँ हमरा वही ड्राइवर चाही